اتر پردیش کی تہذیب بہت تاریخی ہے یہاں پر ہر مذہب اور ہر آئیڈیالوجی کے لوگ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں اور باقی ملکوں میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اتر پردیش میں لوگوں کے درمیان جانکاری پھیلانے کے لیے نکڑ ناٹک کرا جاتا ہے اس طرح کا نکڑ ناٹک دوسرے ملکوں میں نظر نہیں آتا ہے اس کے علاوہ اتر پردیش میں بہت طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں جیسے ساڑی کرتا دھوتی گھاگھرا پلازو اور اس کے ساتھ دوسرے ملکوں میں پہنے جانے والے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں جیسے جینس وغیرہ اور جبکہ دوسرے ملکوں میں ہمارے اتر پردیش کے لباس نہیں پہنے جاتے ہیں یہاں پر بہت طرح کے ناچ اور سنگیت پائے جاتے ہیں جیسے چرکلہ راس لیلا کتھک خیال نوٹنکی دادرا کجری اس طرح سے اتر پردیش کی تہذیب اس سرے ملکوں سے مختلف ہے